रांदि करणु त सभिनि लाइ सुठो आहे शहरी क्षेत्रनि में त रांदि करण जो चलन ई ख़तमु थी वियो आहे असांजा ॿार जेके आहिनि नको असां जीअं नंढा हूंदा हुआसीं त खो खो सिकड़ी गुट्टा मुंहिंजो भाउ पतंग उड़ाइण जेके पाण सिंधी में चवंदा आहियूं लंगर रांदि करणु हू और पहियो हिकिड़ो साइकिल जो खणी ऐं लकड़ी सां हलाईंदा वेंदा हुआसीं पुठियां पुठियां ॾुकंदा वेंदा हुआसीं हीउ केतिरो थो ॿरे परे वञे असांजे ॿारनि खे त ही सभु रांदू ख़बर ई कोन आहिनि लैपटॉप ई पी पी ऐ सी पी एस एस त मोबाइल इहे सभु गेम ख़बर अथनि पतंग उड़ाइणु अचे कोन कंचा रांदि करणु अचनि कोन खेल हर क्षेत्र में ज़रूरी आहे ग्रामीण क्षेत्रनि में त ॿारनि वटि वधीक साधन आहिनि कोन एतिरी शहरी फ़ेसिलिटी कोन्हे हू रांदि कंदा आहिनि त हुननि जो पाण में मेल जोल बि सुठो आहे असांजे शहरी ॿारनि जो त पाड़े वारे में बि केरु आहे उहा ख़बर नथी पए त खेल खेलण सां हिकु त मेल जोल वधंदो आहे दोस्ती यारी थींदी आहे ॿियनि कम्युनिटी जे ॿारनि सां असां खेलंदा आहियूं त असांखे हुननि जे बारे में बि कुझु जानकारी मिलंदी आहे असां सम्झंदा आहियूं शारीरिक विकास मानसिक विकास सुठो थो थिए ॿार थोरो खुली हवा में घुमनि था त वधीक डवलप था थियनि पर हाणे छा चइजे मतिलबु हिकिड़ी हिकु समाजिक संपर्क आहे उहो ॾाढो सुठो वधे थो अगरि तव्हां रांदि करियो था तव्हां जो शारीरिक विकास बि सुठो आहे तव्हां जो मानसिक विकास बि सुठो थो थिए और तव्हां जी पंहिंजी दिमाग़ की क्षमता बि ॾाढी खुले थी रांदि करणु चाहे ग्रामीण शहरनि में हुजे या शहरी शहरनि में ज़रूरु थियणु खपे और स्कूल में बि इहो नियम कढणु खपे जिते असांजा ॿार वॾे वॾे स्कूलनि में पढ़नि था कि आफ़टर बिफ़ोर लंच सां पहिरीं हिकु कलाकु कम से कम हिकिड़ो गेम पीरियड हुजे जंहिंमें के बि ॿार के कहिड़ी बि हॉबी हुजे खेल ज़रूरी आहे ॿार जे शारीरिक विकास लाइ और मानसिक विकास लाइ